جی گڈ مارننگ اچھا اچھا ہاں آپ کا بیٹا سکس کلاس میں کلاس میں ہے جو ہاں ہاں جی جی آپ اس کو گھر میں ہوم ورک نہیں کراتے کیا اچھا اچھا پڑھائی میں ٹھیک ہی نہیں چل رہا لیکن ابھی ہمارا پہ پندرہ اگست کا پروغرام ہوا تھا تو اس میں بچے پندرہ اگست میں بھی جو پروگرام ہوتا ہے کلچرل پروگرام سنگنگ ڈانسنگ ایکٹنگ تو اس میں سنگنگ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو یہ سنگنگ اس کی ایکسیلینٹ ہے ویری گڈ ہاں پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے تو میں چاہوں گا آپ اس کو ایکسٹرا کلچرل ایکٹیوٹیز الگ الگ کو اسکول کو اسکول میں جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اس میں بھیجیں جی جی ہاں ہاں

ہاں ہاں جیسے جیسے ہمارا اسکول جو ہے سن رائز انٹرنیشنل اسکول تو اس میں کلچرل پروگرام ہوتے ہیں اور جو ہمارا جو جو آس پاس جو اتنے ہمارے ڈسٹرکٹ میں کا اسکول ہوتے ہیں تو اس میں کامپٹیشن ہوتا ہے بچوں کا سنگنگ کا ڈانسنگ کا ایکٹنگ کا جی جی تو ما میم میں چاہ رہا ہوں آپ کا آپ کا بچہ جی جی آپ کا بچہ میں چاہتا ہوں اسٹیٹ لیول پہ گائے

جی جی میں تو جی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا بچہ سنگنگ میں آگے بڑھے کہ اس میں وہ جو صلاحیت ہے نا صلاحیت موجود ہے سنگنگ کی تو اب ابھی اور آپ بھی نا اس کو اس اس کلچر کی طرف سنگنگ کی طرف حوصلہ دیجیے آپ بھی دیجیے جی جی

ہاں ہاں ٹھینک یو ٹھینک یو